दिक्खो जी स्ट्रैस दूर करने आस्तै बड़ियां सारियां गेमां होन्दियां लेकिन जित्थे तकर मिगी लगदा कि स्ट्रैस दूर करने आस्तै इ'यां साढ़ी चैस आई गेई ठीक ऐ असें चैस खेलनी चाहिदी कोई बंदा ज्यादा सोचै ते इ'यां ज्यादा स्ट्रैस होऐ ते उसी बंदे चैस खेलनी चाहिदी स्ट्रैस चैस कन्नै साढ़ा थोह्ड़ा स्ट्रैस इयां थोह्ड़ा दूर होंदा ठीक ऐ होर इक निक्के निक्के बच्चे तोहें बाल दिक्खा दा होंदा निक्के निक्के बाल लैती होंदी उसी इक धागा जेहा लग्गा दा होंदा ठीक ऐ उसी भु'ञै पड़कानदे इ'यां कदें उप्परै झूमदी कदै कदै भुञै जन्दी ओह् तां ओह् बल्के इ'यां इक ख्याल ओह्दा बक्ख रौंह्दा निक्के निक्के जागत खेलदे ज्यादा एह् नी होंदा कि स्ट्रैस दी प्राब्लम होंदी ऐ लेकिन ओह् निक्के निक्के जागत आस्तै ठीक रौंह्दी ओह् बाल उसी ऐ ओह् बी इक गेम ऐ ठीक ऐ ओह्दा कन्नै बी साढ़ा जेह्का स्ट्रैस ऐ घट्ट होंदा थोह्ड़ा ठीक ऐ तां बाकी मिगी ते इ'यै लगदा बाकी कोई होर गेम ते ऐ गै नी स्ट्रैस ताईं मतलब मेरा आखने मतलब ऐ कि जेह्की चैस ऐ न चैस बेस्ट गेम ऐ स्ट्रैस दूर करने आस्तै ठीक ऐ तां बाकी होर बी गेम्स बड़ी सारी होंदी लेकिन चैस बगैरा खेलनी चाहिदी इं'दे कन्नै स्ट्रैस दूर होंदा बाकी इक बाल बेस बाल आखदे उसी ओह्दे कन्नै बी साढ़ा जेह्का स्ट्रैस दूर होंदा ते बाकी बस होर कोई गेम मेरे आईडिया च नेईं हैन